जैसे कि हम लोग का पूर्बावज से ही बावार पर से ऊपर से ही आ रहा है घर में घुस आए कुछ भी करने से पहले हम लोग अपना देवता को पूजते हैं और ऊपर से पहले ही से बाबा के नाम से ही सब कुछ आ रहा है उसके बाद ऐसे हम लोग का बतला के गए पूर्वज से वैसे ही हम लोग अभी भी कर रहे हैं और जैसे शादी ब्याह हुआ तो हम लोग का अलग सिस्टम है कि ऐसे रह गया कि हम लोग का डाला दौड़ी यह सब भेजते हैं कलर में और रह गया कि बहुत दिनों से ही पहले से ही पूर्वज बना हुआ है उन्हीं के आधार पर हम लोग अपना चल रहे हैं